बच्चासभकेँ जे एडमिशन करय लऽ स्कूल जाइ छै तऽ पहिने तऽ जन्म प्रमाण पत्र माँगेए ओकर बाद आधार कार्ड माँगेए पासबुक माँगेए जब फीस लयके होइ छै मास्टरसभकेँ तऽ फीसो लए छथिन नहि तऽ ओहुना एडमिशन करा दय छथिन आओर जे बच्चासभ करा दय छथिन गार्जन पढ़ल लिखल छै सेहो माँगेए जे गार्जन पढ़ल लिखल छथि ओहो जाइ छथिन स्कूलमे जेकरा उपाय रहेए ओऽ प्राइवेटमे पढ़बैए प्राइवेटमे तऽ बहुत फीस लगेए लेकिन गरीब जे छथिन ओऽ तऽ नहि लिखा सकयए प्राइवेटमे ओ तऽ सरकारिएमे पढ़त सरकारीमे अपन एडमिशन करा दय छथिन तकरबाद बच्चासभ अपन फ्री पढ़ैत रहय छथि जबतक हुनकर क्लास चलेए तातक बच्चासभ पढ़िते रहय छथिन गार्जियनसभ खाली देखरेखमे लागल रहय छथि आओर जे